हाँ मेरे मन पसंद कलाकार हैं जिसका नाम है रामधारी जो कि बहुत अच्छा कलाकार है और उसकी बहुत सारी कलाएं भी हैं जिनसे मैं प्रभावित हूँ मैं उनकी समाज सेवा के क्षेत्र में जो कलाएँ हैं उनको देखना बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि वो समाज सेवा को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं और समाज सेवा में उनका बहुत ही ज्यादा योगदान भी रहा है उनकी ऐसी बहुत सारी कलाएं हैं जिनसे समाज में बहुत सारे लोग प्रभावित भी हुए हैं और वो समाज के रू समाज में उन कलाओं को बहुत ज्यादा करते भी हैं तो मैं उनकी समाज सेवा की कलाएँ देखना बहुत पसंद करता हूँ